हालु ही में मां हिकिड़ो गैस सिलेंडर बुक कयो हुओ मुंहिंजे घरु सै गैस ख़तमु थियण वारो हुओ त मां हिक ॾींहुं पहिरीं ई बुक कयो हुओ गैस सिलेंडर गैस इंडियन गैस सर्विसिस ते मां बुक कयो हिनजी सर्विस तमामु सुठी आहे मां हिननि खे बुक कयो त मूंखे चोवीह कलाक जे अंदरि हिननि जा को माण्हू आयो ऐं मूंखे गैस सिलेंडर ॾेई वियो ओ टी पी वठी विया ऐं मूं खां पेमेंट बि वठी विया पेमेंट बि बिल्कुलु सरकारी बाजिबु रेट ते वठी विया जेकी सरकारी रेट हूंदी आहे त हुन ते ही वठी विया हुआ न को अलॻि कमीशन वरितनि या छा बल्कि असांखे चैक करे बि ॾेई विया त ॾाढो तमामु सुठो सिस्टम आहे हिननि जो की चोवीह कलाक जे अंदरि कंहिं खे इमरजंसी गैस खपंदी आहे त हू अवेलेबल कराए लाईंदा आहिनि असांखे पहुचाराए लाईंदा आहिनि ऐं असां खां असांखे वा भरियल टंकी ॾेई करे ख़ाली टंकी खणी वेंदा आहिनि सिलेंडर जी ऐं ॾाढी तमामु सुठी आहे सर्विस त ही वाक़ई में हिनजी ॾाढी शुक्रगुज़ारु आहियां जो असांजो एमरजंसी में का बि कमु हुजे त ही करे लाईंदा आहिनि असांखे काई बि दिक़त कान थींदी आहे घरु वेठे सिलेंडर जी टंकी अची वेंदी आहे असांखे घरु वेठे ही पैसा ॾियणा पवंदा आहिनि किथे वञण जी ज़रूरत कान पवंदी आहे ऐं चैक करे बि ॾेई वेंदा आहिनि कि किथे तव्हांजी गैस सिलेंडर जी गैस लीक त कान पेई थिए त बढ़िया ॾाढी तमामु सुठी सर्विसिस आहे गैस आहे इंडियन गैस सर्विसिस मां हिनजी ॾाढी शुक्रगुज़ारु आहियां